असां जे राजस्थान में केतिरनि इलाक़नि में ग़रीबी आहे जेको पंहिंजी कारीगरी करे पंहिंजो पेट थो पाले थो ऐं उन्हनि जे लाइ राजस्थान जा जेके वॾा माण्हूं आहिनि ऐं इन्हनि जी ग़रीबी खे हटाइण लाइ जामु कुझु कमु कंदा आहिनि माण्हुनि लाइ नया नया कम ॻोल्हींदा आहिनि जेके गांव वारा माण्हूं आहिनि जेको कमु करण वारा माण्हू जी ख़्वाइशु आहे उन खे हिक साल में घटि मां घटि सो ॾींहंनि जो रोज़गारु ॾींदा आहिनि जीअं चङा माण्हूं ग़रीबी आहिनि व महांगो इलाजु नथो कराए सघनि ऐं उन्हनि लाइ अहिड़ी घणेई सरकारी इस्पतालूं खुलियूं आहिनि जिते वञी पंहिंजो बिना जो इलाजु कराए था सघनि ऐं उते पंहिंजी जेका दवाऊं थियूं मिलनि उहा बि बिना पैसनि जूं आहिनि भले केतिरी बि महांगी में महांगी दवाऊं आहिनि पर हुते हिकु रुपयो बि कोन लॻंदो आहे